हमर नाम आयुष भेल हम अहाँके ओतयसँ खाना मँगेलहुँ मौसम खराबके बावजूद अहाँ हमरा टाइमपर खाना पहुँचा देलियै आओर अहाँके खाना बहुत ही लाजवाब रहय एकरा लेल हम सदैव दिलसँ धन्यबाद कहै छी